दस हज़ार तीन सौ छत्तीस पाँच लाख आठ सौ छः लाख तीन सौ छत्तीस हज़ार दो सौ एक पचास हज़ार पाँच सौ इकतीस